हमरा लगमे तऽ ततेक पैघ धार्मिक स्थान यऽ ने की कही एकटा नहि यऽ दू दूटा यऽ एकटा तऽ भए गेल मण्डन मिश्र विदुषी भारती आ मण्डन मिश्र बुझिते हेबै जिनकासॅं आदि शंकराचार्य शास्त्रार्थ करै लए एलखिन चलिकऽ जहन ओ निकललखिन भारतक अथी करै लए तहन एलखिन महिषी मण्डन मिश्रसॅं शास्त्रार्थ करय लए तऽ एलखिन ने तऽ आबयमे छै ने नदी परै छै बीचमे आब तऽ पुल बनि गेलै हँ पहिने परैत रहै ओतय एलखिन देखलखिन जे एकटा पानिभरनीक घड़ामे जल भरैत रहै ओ अपन अनितिये अपना घर पहिने तऽ पूर्वजमे वएह ज़मानामे होइत रहै बहुत अहाँके ग्यारहवी बारहवी सदीक बात करै छी खिस्सा सुनै छी हमसभ पुस्तकसभ ढेरी छपल छै तऽ ओकरा देखलकै पानि भरैत तऽ ओकरा होइ छै से आ ओकर बाद देखलकै कि जे बहुत लोकके सभ विद्वाने छै तऽ ओ ओतय देखलेकै ओकरा पूछलकै कि हमरा जे छै मण्डन मिश्रकें मतलब जेनाइ छै हुनकर घर जेनाइ छै तऽ ओ पानिभरनी हुनका संस्कृतमे कहलकै स्वतः प्रमाणम परत प्रमाणम शुकांगना यत्र गिरोगिरंति शिष्योपशिषेर रोपगियवानम अभितनमनमण्डनमिश्र धामम एहन तरहक एकटा श्लोक कहलकै अहाँ जाउ जतय देखबै सुग्गा संस्कृतमे बाजैत हुए वएह मण्डन मिश्रके घर छियै ओ अयलाह मण्डन मिश्र लग अपन ताकैत ताकैत ताकैत अपन अयलाह हुनकासॅं शास्त्रार्थ केलखिन जे भी बात विचार भेलै अपन हुनका फेर लए जाके ओ अपना मठके एकटा मठके शंकराचार्य बनेलखिन हुनकर नाम राखलखिन सुरेश्वराचार्यजी महाराज शंकराचार्य बनेलखिन हुनका एकटा दिन रहै हुनकर अखनहुँ संपत्तिसभ घरसभ पूरा मंदिरसभ बनल यऽ छोटे मंदिर यऽ लेकिन बनल यऽ ज़मीन जगहसभ हुनकर बचल छै सभटा हुनका गाममे ओकर बाद एकटा भगवती छथिन आदि भगवती हुनकर नाम तऽ उग्रतारा लेकिन हुनका संगमे बहुत भगवती छै अक्षोप ऋषि नील सरस्वती उग्रतारा एकजटा एतबा देवी हुनका छै छथिन ओ लगमे छै हुनकरो प्राचीन खिस्सा छै की जे हुनका जे छै से चीनसॅं वशिष्ठ परव प्रसन्न रहथिन वशिष्ठक कहल गेलै कि जे अहाँके जहिया भी वशिष्ठक मतलब वरदान देलखिन की अहाँ हमरा जेना या आगच्छ या तिष्ठ कहै छियै तऽ भगवती हुनका प्रत्यक्ष आबि जेतिह हम अहाँ अखन परिकल्पना करै छियै सूर्यादि अपि पंचदेवता यह आगच्छ यह तिष्ठत एनामे ओकर बाद जे छै ओ नहि कहैत रहथिन लेकिन वशिष्ठक संगे एकटा बात आओर कहल गेलै रऽ यदि अहाँके जे छै से एहन तरहक कहियो मोनमे ग़लत भावना एत तऽ अहाँ पत्थर भऽ जैब मतलब अहाँके हम छोड़ि देब एहन तरहक वशिष्ठक भावना एकदिन आबि गेलै मोनमे ओ भगवती कहलखिन आब हम जाइ छी तहन कहलखिन ओ की जे नहि हम आब अहाँके जाय नहि देब एतै पत्थर बना देब ओतय जे छै से भगवतीक चारू तरफ़ जंगल रहै तऽ ओ लकड़ी काटयवला लकड़हरा एलै तऽ लकड़ी काटलकै देखलकै तऽ जे गाछके जड़िमे भगवतीके बड़का टाके मूर्ति छै पूरा गाममे हल्ला भेल पूरा ग्रामीणसभ आयल ओहि समयमे रानी पद्मावती महाराज दरभंगाक राज्य रहै रानी पद्मावती आबिक ओतय पूरा कैम्पसक एकुएर कए कऽ मंदिर बनाके जे ओहि समयमे जेना मंदिर बनैत रहै आ वएह मंदिर अखनहुँ तक छै आब जे छै ट्रस्टमे चलि गेलै उग्रतारा न्यास समिति भए गेलै जेकर ज़िलाध्यक्ष अध्यक्ष भए गेलै अहाँके ज़िलाध्यक्ष डी एम वएह अपन छथिन आब तऽ एहन भए गेलै कि एतय लाइब्रेरी खुलि गेलै विवाह भवन खुलि गेलै साधना करयवला जगह साधनालय खुलि गेलै भगवतीक अपन पर्सनल पोखरि छै पूरा मतलब यदि अहाँ ओहि मंदिरक प्रांगणमे चलि जाइ छियै ओहि मंदिरमे जे छै से अहाँके फेर आबायक इच्छा नहि होयत अहाँ ज़बरदस्ती ओतयसॅं निकलबै ओकर बाद भगवतीके तीन समयमे तीन रंगके आकार रहै छै यदि अहाँ भोरे भोर दर्शन करै छियै भगवती रहत बाल्या रूपमे सॉरी की कहय छियै हँ बाल्या रूपमे ओकर बाद भगवती चलि जै छथिन बीचवला जे उमर होइ छै ओहिमे ओकर बाद साँझक यदि अहाँ जेबै भगवतीके देख़य लए तऽ अहाँके वृद्धा रूपमे लागत ओकर बाद भगवतीके दुनू टाइम आरती मतलब भोर दुपहर ओकर बाद जे छै से भोर साँझ दुनू रातिमे आरती होयत दुपहरमे भगवतीक भोग लागै छै एकर बाद छाग बलि महिष बलि ईसभ होइ छै बहुत अनेकोअनेक विद्वान एतय छथिन आ बहुत दूर दूरसॅं साधकसभ एतय सिद्ध करय लए आबै छथिन जे भी वाममार्गी रहै छथिन ओ अपन साधना करय तारा भगवतीक आबै छथिन भगवतीक जे छै से मकर संक्रांति जे होइया ओहिमे भगवतीके कहय लए तऽ छप्पन कहै छै लेकिन अनेकोआनेक प्रकारके भोग लागै छै व्यंजनके ओ जे छै से बहुत विधिवत जे छै पूजा पाठसभ किछु आदि शक्ति पीठ छथिन हिनका लग एहन नहि भेलै की जे केओ एलै ओ किछु मंगलकै आ ओकरा प्राप्त नहि भेलै इएह महिमा इएह दूटा जगह जे छै ओकर बाद तऽ ई गाँवमे मण्डन मिश्रक नामसॅं ढेरी बहुत जगह कॉलेज स्कूलसभ यऽ भगवतीक नाम पर भगवतीक बहुत पैघ महिमा यऽ